नमस्ते किस कम्पनी का लेना है मिल जाएगा कौन सा नम्बर लगता है आपको इसका प्राइस नौ सौ निनयानबे रुपये है हलो नाइक का अच्छा नाइक का नौ सौ निनयानबे मे होगा इसका सोल वगैरह बहुत अच्छा है हाँ हाँ एकदम ऑन फूट पैदल चलने में बहुत कम्फ़र्टेबल है नही वन प्राइस आप एक वन प्राइस शाप

नहीं कम नहीं हो पाएगा अगर कम लेना है तो दूसरे कम्पनी का ले लीजिए नाइक का तो ऐसे ही आता है

इस से कम नही मिल पाएगा ये

और कोई रूपानी उपानी का लेना हो तो ले लीजिए रूपानी के चप्पल पाँच सौ तक आते हैं बढ़िया शूज भी हाँ नए मॉडल मे मिल जाएंगे कोई दिक्कत नही है देख लीजिए और देते हैं नही नही यह ब्रांडेड है ना ब्रांडेड टाइप पर ही मिलेंगे चलिए पसंद करिए जो आपको पसंद है तो रेट देख लिया जाएगा अच्छा चलिए बस ठीक हो हो गया है अब इस से ज्यादा इस से कम नही मिल पाएगा हमारे यहाँ वन प्राइस शॉप है